बीस हज़ार नौ सौ नब्बे तीस हज़ार पाँच सौ पचास साठ हज़ार एक सौ एक पचास हजार नौ सौ बीस अस्सी हज़ार सात सौ सत्तर